दुइ हजार इस्वीमे जे छै से बहुत भेलैए सबटा जङ्गल झाड़ कतहु किछु जे छै से नहि रहलै सबटा माटि कटलै लोकके खेत पथार सबचीज कटि गेलै इहो भेलैए जे अथी पुला बनलै कतहु नहि छै से पानि नहि छै एक चुरू अहाँके गाछ वृक्ष जे रहै से नहि लोकके छै बाँस रहै लोकके कतेक गाछ रहै कतेक से आब किछु नहि छै लोकके लोकके आब सबकिछुके दिक्कते छै आब जे पहिले जे रहै से दुनिआके बाँस दुनिआके काठ दुनिआके रहै लोक अपन घर बना लिए जखन तखन आब जे छै से लोकके ताकै पड़ै छै जे कतऽसँ आनब कतऽसँ करब आओर पहिलुका लोकके रहै जे कोनो दिक्कते नहि रहै ततबा गाछ ततबा बाँस ततबा रहै काठ अपना जे अपने चीजसँ अपने कऽ लै सब काज लेकिन आब तऽ सब चीज चलि गेलै लोकके आब तऽ सब चीज कटि गेलै चलि गेलै माटि कटलै अथी खेत पथार किछु नहि लोकके होइ छै नहि उपजै छै बानर झानर सब चीज खाइ छै पहिलुका लोकके तऽ छीटि दै तऽ बिछि लै